हां मेडम हांव वर्जे एंट्रप्रायसाच्यान उलयतां हांवें मार्केट सर्वे खातीर कॉल केल्लो तुमकां आमी फाटल्या विकान तुमचे कडेन काय प्रोडटक्स दवरलेले तुमच्या शोपाचेर हय हय हय सो आमी टूथपेस्ट दलरलेली आनी खूब अशें म्हणजे आतां हळदी कुकूम लागी येतां न्हय सो ताका लागून वायना खातीर बायलां व्हरतां म्हणून आमी दवरलेले खूब प्रोडक्ट सो ताजे कसो कितें रिस्पोन्स आसा

ओके ओके हय हय बरोबर बरे बरे आनी हँडवॉशूय दवरलेलो ताका कित्याक लागून इतलो डिमांड ना कितें तुमकां खबर बी आसा हय बरोबर बरोबर

बरे बरे बरे मागीर हांव फुडल्या फुडल्या हातून धाकटे धाडू तर म्हणजे ते वीस रुपयाचे लायफ बॉयाचे धाकटे येता न्हय ते दिलें जाल्यार तें खपतले कित्याक ताजोय कमी आसा मातसो सेल बरे बरे बरे चलता हय हय चलतां हांव लिमिटेडूच स्टोक दितां तुमकां धाडून म्हणजे कशे कळटले आमकां आमकांय सर्वे खातीर बरे पडटले खंयचो चड खंयचो चड खपतां बी ते आनी खंयचो प्रोडक्ट तुमकां दिसतां की आमी लॉच करचो बरे बरे चलता ओके थॅक यू मॅम बाय